ऐं मोबाइल ऐं लैपटॉप में बि कॾहिं कॾहिं लिखंदी आहियां पर घणो करे मूंखे काॻर ते लिखणु घणो वणंदो आहे काॻर ते लिखण सां हिकु त पंहिंजो दिमाग़ बि हलंदो आहे ऐं जेतिरो चाहियूं ओतिरो सुठे नमूने लिखण लिखी था सघूं ऐं पंहिंजा जेके बि भावनाऊं आहिनि हुन में विझी था सघूं पर छा थींदो आहे त मोबाइल ऐं लैपटॉप में लिखंदे वक़्तु पाण खे पहिरीं त सवली जॻह ते विहिणो पवंदो आहे पोइ लैपटॉप चालू करिणो पवंदो आहे वरी हुन खां पोइ लिखो त हिन लाइ बि थोरोसो स्पेस खपंदो आहे वक़्तु खपंदो आहे त कॉपी पैन त टेबल ते पेई आहे केॾी महिल बि खई लिखियो ऐं पंहिंजे मन जूं भावनाऊं हुन में ओकेरे रखियूं छाकाणि त छा थींदो आहे त जेॾी महिल बि असां फ्री वेठा आहियूं ॿ मिंट आहिनि पंज मिंट आहिनि लिखी वरितो पर हुन ॿ पंज मिंटनि में असां लैपटॉप ते लिखी नथा सघूं हिन करे मूंखे काॻर ते पैन सां लिखण ई चङो वणंदो आहे त हाल ई में लेखनि बदिलजी वियो आहे कीअं बदिलजी वियो आहे त पहिरीं त मनु मुताबिक माण्हू लिखंदा हुआ पर हाणे फ़ॉन अची विया आहिनि फ़ोन जे अलावा हुन में गूगल यूट्यूब हेड़ी शयूं अची वेयूं आहिनि त कुझु कुझु माण्हू उन्हनि शयुनि में बि ॾिसंदा आहिनि कुझु कॉपी कंदा आहिनि कुझु मनु मुताबिक़ि लिखंदा आहिनि त हिन वजह सां ॾाढो कुझु पहिरीं खां बदिलजी वियो आहे